अभी के दौर में कंप्यूटर के लिए बहुत सा उपयोग है मतलब आप कंप्यूटर नही सीखे रहिएगा तो आपका जीवन एकदम क्या कहते हैं बेकार का ज़िन्दगी होगा ठीक है अभी मतलब टेक्नोलॉजी जो भी है अभी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आपको सीखना बहुत जरूरी है जैसे पूरा गाँव घर वगैरह सब जगह फ़ोन वगैरह चलता है उस समय बहुत सा चीज आपको सीखना है ऐसे कंप्यूटर हुआ कंप्यूटर सीखना बहुत मतलब अच्छा बहुत सराहनीय है हर एक चीज जैसे पेट्रोल पंप पर जाइए ऐसे गाड़ी गाड़ी चलाते हैं बाइक चलाते हैं हर जगह हर जगह कंप्यूटर का यूज होता है जैसे कि आप मोबाइल फोन यूज करते हैं उसमें भी टेक्नोलॉजी होता है टेक्नोलॉजी का यूज होता है अभी देखिएगा कुछ दिन पहले जब हम लोग बचपन में थे तो सुनते थे टेक्नो टेलीफ़ोन तो हम देखे हैं टेलीफोन देखते थे बचपन में सुनते थे कि एक ऐसा फोन आएगा जिसमें तार नही होगा सुनते थे बचपन में ठीक है सुनते थे कि उसमें तार नही लगा हुआ रहेगा इसको फोन आप लोग अभी टेक्नोलॉजी इतना हाईटेक हुआ इससे आपका अभी फोन जो है अब ये तार का आया ठीक है तो हम लोग बचपन में ये चीज सुनते थे लेकिन बिलीव नही करते थे कि ऐसा होगा तार वगैरह रहेगा ही रहेगा लेकिन आज देखिए टेक्नोलॉजी अपने यहाँ का इतना आगे चला गया है कि देखिएगा रोबट वगैरह भी आ गया खाना पीना रोबट खिलाता है ठीक है तो कंप्यूटर सीखना बहुत अभी बहुत कठिन नहीं एकदम सरल है जैसे मोबाइल में भी आप कंप्यूटर चला सकते हैं हर जगह आपको टेक्नोलॉजी का यूज होता है जैसे घर में भी जाइएगा तो ए सी वगैरह होता है ए सी वगैरह में भी हाईट हाईटेक टेक्नोलॉजी का ही यूज हो रहा है मतलब आपको टेक्नोलॉजी हर जगह आपको मिलेगा जैसे जाइएगा बाइक भी वगैरह भी चला उसमें भी टेक्नोलॉजी का यूज होता है मतलब आप कहीं न एनी बड़ी हर जगह हो रहा है यूज जैसे अभी देखिएगा टेक्नोलॉजी में टी वी वगैरह आया उस टाइम हम लोग सुनते थे कि क्या कहते हैं वो बेतार वाला आएगा हम लोग बचपन में देखते थे कि ब्लेक एंड वाइट टी वी था उसमें अंटीना वगैरह लगता था ठीक है अभी उस टाइम सुनते थे कि एक छोटा सा आएगा मतलब क्या कहेते हैं तावा जैसे टी टी आएगा सुनते थे लेकिन आज हम लोग देखते जैसे ओ एल ई डी वगैरह हुआ एल सी डी हुआ उस टाइम में नही था ये सब चीज ठीक है तब ये सब चीज आए सब क्या है टेक्नोलॉजी का क्या है बढ़ोतरी हुआ हमारे यहाँ सरकार भी टेक्नोलॉजी का बहुत सा मतलब कि बढ़ाव बढ़ोतरी दिया अभी जो आप लोग फोन यूज करते हैं उसमें भी टेक्नोलॉजी है वो भी टेक्नोलॉजी का सरकार क्या दिया बढ़ोतरी दिया है इसमें क्या कहिएगा कंप्यूटर वगैरह में सरकार सबसिडी भी देते हैं इस्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड भी देते हैं कि हाँ लोग इससे भी लोग पढ़ेगा आगे बढ़ेगा टेक्नोलॉजी का यूज करेगा इसके लिए लोग सरकार क्या कहते हैं सुविधा भी दी कि बच्चा इससे पढ़ेगा कंप्यूटर वगैरह सीखेगा जैसे हम लोग टेन्थ पास किए थे उस टाइम एक साक्षरता मिसन के द्वारा मतलब क्या कहते हैं कंप्यूटर सिखाने का फ्री में आया था उस टाइम में भी हम लोग कंप्यूटर मतलब टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी उस टाइम में हम लोग जाने इससे भी और भी आगे इसके अभी जो हाईटेक में आया है बाइक वगैरह आया है उसमें हम लोग सुनते थे कि बैक्टिक से आएगा ठीक है आ भी गया अभी बचपन में सुनते थे आ भी गया अभी बैक्टिक से चलता है इस्कूटी वगैरह हुआ सी एन जी से चलता ये सब क्या टेक्नोलॉजी क्या आइटेक हाईटेक होते जा रहा है ठीक है आप देखिएगा अभी जो फोन हम लोग बचपन में एक छोटा सा फोन रखते थे मोबाइल जो रखते थे कीपैड वाला रखते थे हम लोग ये सब नही जानते थे कि इसमें वीडियो भी चलेगा फोटो भी खिचाएगा बस एक हैन्डसेट रखते थे हाथ में रखते थे फोन रखते थे और सोचते थे कि बात हुआ कइसे इसमें वीडियो कॉल बात वगैरह होता उस टाइम में क्या था महंगा था टेक्नोलॉजी का भी कम यूज होता था उस टाइम में अभी क्या है टेक्नोलॉजी इतना हाईटेक गया जी कि हम लोग बीडियो कॉल भी बात करते हैं उसके बाद क्या है कि हम दिल्ली हैं और बिहार में कोई है उससे भी वीडियो कॉल बात कर लेते हैं जैसे कि विदेश में भी बात होता है वाट्सअप कोलिंग वगैरह बात हो जाता है ये सब क्या है टेक्नोलॉजी क्या है बहुत बहुत जोर सोर से आगे बढ़ रही है ठीक है जैसे कि हम लोग बात वगैरह करते हैं तो टावर से कंटेक्ट होता है अभी क्या है जी कि फोन वगैरह जितना भी आ रहा है अभी कोई चीज डाउनलोड कीजिएगा तुरंत डाउनलोड हो जाता है फाइव जी फाइव जी आ गया सिक्स जी भी कुछ दिन में आ जाएगा ठीक है तो ये सब उस टाइम जिस टाइम हम लोग बचपन में थे उस टाइम वन जी टू जी था ठीक है लेकिन अभी के देखिएगा अभी जो भी चल रहा है उसमें देखिएगा अभी फाइव जी सिक्स जी तक आ गया बस टच कीजिए तुरंत में डाउनलोड क्या ये सब क्या टेक्नोलॉजी का क्या हो रहा है बढ़ोतरी हो रहा ठीक है भविष्य में और बढ़ोतरी होगा इसलिए सब को अभी टेक्नोलॉजी हाईटेक मतलब जो भी टोक टेक्नोलॉजी जो अपडेट हो रहा है उस तरह से आदमी जो मनुष्य हैं वो भी अपडेट होगा तभी तो लोग आगे बढ़ें नही तो क्या होगा आने वाले समय में आपसे कोई भी कुछ ऐसा डाटा होगा जो चोरी कर लेगा ये सब क्या है टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी हाईटेक हो रहा है तो ये सबसे टेक्नोलॉजी आपको भी अपडेट हो रहा है देखते होइएगा आपका फोन भी अपडेट करता क्या है टेक्नोलॉजी ये क्या है एक बढ़ोतरी है हमारे यहाँ ठीक है ये खुशी की बात है आप लोग से यही है कि हम लोग भी जाने सवा लोग जाने कंप्यूटर के बारे में मोबाइल फोन के बारे में जाने ये सब क्या है टेक्नोलॉजी है जो भी अपडेट आ रहा है वो सबको भी जानते रहिए कोई ज़्यादा खर्च वेयर नही लगता है सीखने में एकदम कम वेयर में आप सीख सकते हैं